ہمارے بہار میں بھی اچھا جگہ ہے مگر دوسری کارن یہ ہے کہ ہمارے بہار میں پارک وورک کا سویدھا نہیں ہے اس لیے ہمارے گاؤں میں بہار تو بہت بڑھیاں ایک اچھا شہر ہے تو مگر بہار میں یہی ہے کہ پارک وورک گھومنے کا تھوڑا نہیں ہے جگاڑ وگاڑ اس لیے بہار سے ہم لوگ بہار سے گھومنے کے لیے دلی بمبئی ہر شہر جاتے ہیں گھومنے کے لیے مگر ہمارے بہار میں نہیں ہے یہ سب ہونا ضروری ہے جیسے بہار دلی جاتے ہیں ہم لال قلعہ جاتے ہیں جامع مسجد جاتے ہیں اور وہاں کے پارک وورک میں جاتے ہیں گھومنے کے لیے ٹہلنے کے لیے اور وغیرہ بہت ایسا شہر ہے کہ ہر شہر میں اپنا اپنا پارک ہے جیسے بہار میں بھی ہونا چاہیے ایسا تاکہ یہاں کا لوگ دوسرے شہر میں نہ جائے گھومنے کے لیے ایسے جاتے ہیں مگر جہاں اپنا بہار ہو وہاں پہ اپنا جگہ پہ پارک ہو تو اور اچھا لگتا ہے انسان کو تو اپنی جگہ پر ہونا بھی ضروری ہے تو بس ایسے ہی بہار میں ہونا بھی پارک بھی ضروری ہے نہیں ہے تھوڑا کمی ہے تھوڑا سا بہت چیز ایسا ہے جو بہت چیز بہار میں ابھی نہیں ہے تھوڑا وہ چیز وہ سب کے لیے تھوڑا سا دقت ہوتا ہے اس لیے ہم دور جاتے ہیں بمبئی جاتے ہیں گھومنے کے لیے وہاں کے پارکوں میں وہاں کے شہر وہاں کے وہ سب اچھا لگتا ہے دیکھنے میں جو ہمارے بہار میں نہیں ہے اپلبدھ ابھی اس لیے تھوڑا دقت ہوتا ہے بہار میں اسی کے لیے دقت ہوتا ہے تاکہ وہ سب رہتا ہے نا تو اچھا لگتا ہے اپنا بہار بھی اچھا لگتا ایسے تو بہار بہت مست جگہ ہے یہاں پہ پارک نہ ہونے سے تھوڑا سا امید ختم ہوجاتا ہے اس لیے پارک ہونا ضروری ہے تاکہ آدمی کام اپنا اوپس سے بور ہوجاتا ہے تو اب تھوڑا پارک میں ٹہل لیتا ہے گھوم لیتا ہے پھر لیتا ہے تو آدمی کا برینڈ اچھا سے کام کرنے لگتا ہے تاکہ آدمی سکون سے کام کر سکے اس لیے تاکہ دلی ای میں کام اور ہوتا ہے تو پارک میں انسان گھومنے جاتا ہے تاکہ آدمی کا دماغ ایک جگہ رہے ٹھیک ٹھاک رہے اس لیے ہم لوگ دلی جاتے ہیں اور پارکوں میں گھومتے ہیں اس لیے ہمارے بہار میں یہ اپلبدھ نہیں ہے اس لیے تھوڑا سا دقت ہوتا ہے یہ سب پہ دھیان دینا چاہیے اگلا کو تاکہ پارک بنا دے تو اپنا شہر میں اپنا پارک رہتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے گھومنے میں بھی اور ٹہلنے میں بھی اور وغیرہ ایسے ہی ہے بہت دقت کی بات ہے اور اپنے شہر میں ہونا بہت بڑی بات ہے کہ پارک ہوتا ہے انسان بچہ بوڑھا جوان سب جاتا ہے اس میں گھومنے ٹہلنے پھرنے کے لیے تاکہ اپنا دماغ کو استھر کر سکے اس لیے انسان اس میں جاتا ہے اس لیے اس پارک کی نہ نہ ہونے سے انسان دوسرے شہر میں جاتا ہے پھر وہاں پہ اپنا شوق پورا کرتا ہے گھومتا ہے پھرتا ہے آرام کرتا ہے پھر ادھر سے ادھر ایسے ہی دلی پنجاب بمبئی جہاں جہاں بڑھیاں شہر ہے وہاں پہ ہر جگہ پارک بنا ہوا ہے اپنا انجوائے کرتا ہے آدمی ٹیم پاس کرتا ہے اور اپنا جیسے دوست یار گھومنے وومنے کے لیے جاتے ہیں اور وہیں پہ ٹیم پاس کرتے ہیں اور وہیں پہ آرام ورام کرتے ہیں